सिंधीयुनि जा ॾिण त एतिरा ई आहिनि जो पुछो ई न हे ॾियारी हुनमें जनवरी में तिरमूरीअ जो ईंदो आहे वरी शिव रात्री अचे शिव रात्री जा विर्तु रखी मंदिरनि में माण्हू वञनि कनि वरी होली अचे होलीअ ते ॾाढी मौज मची वेंदी आहे रंग वंग हणी नचंदा टुपंदा आहिनि होली ऐं चेटी चंड ईंदो आहे चेटी चंड ते त ॾाढी झाकियूं निकिरंदियूं आहिनि जॻह जॻह ते परसाद विरहाइजंदा आहिनि भंडारा हलंदा आहिनि वरी सावण में वरी हीअ त्योहार अचनि ॾिए गोगोड़ा नन्ढी सतएं वॾी सतएं टीजड़ी उन्हनि ते मिठियूं मानियूं ॿियूं टियूं ठहिनि इहे धार्मिक वरी जनमाष्टमी अचे जनमाष्टमीअ जा विर्तु रखी ऐं इहो मंदिर ॿंदिर सजाए सॼी बाज़ारि में रौनक़ु लॻी पई हूंदी आहे ए इन जनमाष्टमी खां पोइ वरी बड्डो अचे बड्डे में सिराद सिरादनि खां पोइ इहे डांडिया माता जा नौराता डांडियनि में मौज लॻी पई हुंदी आहे ॾाढी डांसूं ॿियूंटू गरिबा वरिबा कंदा आहिनि पोइ वरी ॾियारी अचे ॾियारीअ में बि घर ॿर सजाए माण्हू ॾियारिअ या फटाका वटाका ॿारे ॾीया वीया मौज लॻी पई हूंदी आहे इहे सांस्कृतिक कार्यक्रम टीजिड़ियूं होलियूं घणेई धार्मिक आहिनि शिवरात्रियूं इहे सतनाम साखी इन जा टेऊराम जूं वर्सियूं इहे ॾाढा मल्हाईंदा आहिनि सिंधीयुनि जा ॾिण त एतिरा आहिनि जो पु वधीक आहिनि